सीतामढ़ीमे परिवहनके मुख्य जे छै से बस ट्रेन आओर टेंपू ई सब चीजके बहुत नीक व्यवस्था छै एहिठाम कोनो भी लोककेँ जाय आबैमे कोनो तरहके परेशानी नहि होइत छै हर हमेशा टेंपू बस भेट जाइत छै ट्रेनके भी सुविधा बहुत नीक छै आओर हवाइ जहाजके भी सुविधा अखन बनि रहल छै अखन तैयार नहि भेलैया लोकसब जे छथिन से दरभङ्गा जाके ओतऽसँ हवाइ जहाज पकड़ैत छथिन पर आबैबला समयमे ओ भी बनिके तैयार भए जेतै तऽ ओहो सुविधा सीतामढ़ीमे अपना सीतामढ़ीमे भए जेतै आओर ट्रेन आओर बसके सुविधा तऽ बहुत नीक छै आ कोनो भी आदमीके जाय आबैके लेल जे छै कोनो तरहके अपन परेशानी नहि होइत छै हर हमेशा बस भेट जाइत छै पटना जायके लेल दिल्ली जायके लेल हमेशा बस भेटैत छै आओर लग पासके जायके लेल भी जे छै से टेम्पू हमेशा भेट जाइत छै आओर कोनो तरहके कोनो परेशानी नहि होइत छै परिवहनके कोनो तरहके कोइ परेशानी नहि लोककेँ होइत छै आब जेनाकि परिवहन नहि भेटल गाड़ी नहि भेटल तऽ आब बहुत देर रहऽ पड़ैत छै लेकिन ई सब के कोनो दिक्कत नहि होइत छै लोककेँ हरदम जखन उतरू जखन जहाँ जायके अछि ओतऽके लेल हमेशा परिवहन भेट जाइत छै